आज की जनरेसन में इंस्टाग्राम ट्विटर फ़ेसबुक का या सोसल मीडिया का ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसे ज़्यादा पसंद करते हैं आज कल के छोटे छोटे बच्चे को भी इंस्टाग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम ट्विटर फ़ेसबुक या सोसल मीडिया में एक्टिव रहने का ज़्यादा शौक है जिससे नुकसान बी होता है क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखेंगे तो उनकी आँखें खराब होंगी और वे बस चौबीस घंटे फ़ोन में ही लगे रहते हैं बाहरी स्वस्थ नहीं रहेंगे उनकी ज़्यादा तबियत खराब हो जाएगी वहीं पर अगर हम देखें तो फ़ेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर में हमें देश और प्रदेश के बारे में जानकारी भी मिलती है अगर हम उसका सही ढंग से उपयोग करेंगे तो हमारे हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उसमें नापसंद चीज़ें भी आती हैं और पसंदीदा चीज़ें भी आती हैं जिसे जिसका उपयोग हमें अच्छे अच्छे इस्तेमाल हमारे ऊपर है हमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है या फिर बुरे ढंग से इस्तेमाल करना है वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है पर ज़्यादातर लोग इंटरनेट का उपयोग सोसल मीडिया में सोसल मीडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हें जिससे हमें काफ़ी दूर दूर की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ क्या चल रहा है हमें आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है वहीं अगर इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो हमें ही हानि होगी और अगर हम इसका सही ढंग से उपयोग करेंगे तो हमें ही लाभ होगा इसलिए क्योंकि यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इसका हमें इसका उपयोग किस तरीके से करना है और इंटरनेट से छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए क्योंकि हाँ उनका भी खेलने की उम्र है अगर वे अभी से फ़ोन चलाने लगेंगे तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है इसलिए हमें इंटरनेट का उपयोग अच्छे से सही ढंग के लिए करना चाहिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से दूर रहेंगे तो हमें ही लाभ है